ए टी एम सँ पैसा निकालऽके लेल पहिले हमसब ए टी एम जाइ छी ए टी एम मे गेलाके बाद पहिले ओइमे कार्ड डालै छियै ए टी एम कार्ड डाललाक बाद ओइमे अहाँके बैंकेके नाम अबै छै ओइ बैंकके नाम डालै छियै फेर तकरबाद पाइ चलि अबै छै तऽ पाइ डालै छियै फेर तेकर बाद सेविंग अकाउन्ट छै की करेन्ट अकाउन्ट छै से डालऽ पड़ै छै तकरबाद हम ओइमे सँ ए टी एम सँ पाइ निकालै छियै दू मिनटके हमरासबके पाइ निकलैये पाइ निकललाक बाद ओइमे सँ हम ए टी एम कार्ड लै छियै एकबार अहाँके ओइमे जे छै से एकबार केंसिल करै छियै फेर पाइ लऽ कऽ पुनः वापस हम अपना घरपर अबै छी ओही प्रकार हमसब ए टी एम सँ जहाँ तहाँ पैसा निकालै छी